हैलो जी सर बताइए जी सर आपकी बात वीरू हब फिटनेस में हो रही है आपका यहाँ स्वागत है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी सर आपको हमारे यहाँ का चार महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और हमारे यहाँ सर मैं इस वक्त आपको बता दूं कि डिस्काउंट का भी ऑफर चल रहे हैं तो उससे आप अपना कल के अंदर ही ये रेजिस्ट्रैशन करवा लेते हैं तो आपको पच्चीस परसेंट का भारी डिस्काउंट भी दिया जाएगा जी सर हमारे पास वैसे बहुत वैरायटी के प्लान हैं क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए हमारे यहाँ जी सर तो हमारे यहाँ आपके लिए चार महीने का एक बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है कल तक के लिए कल तक इसमें बीस परसेंट का डिस्काउंट भी है सर जैसे की आप हमारे यहाँ अगर से कल से पहले चार महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इसके लिए प्राइज़ बाकी कस्टमर के लिए सर चौबीस हजार छः सौ रुपये है लेकिन आपके लिए मात्र और मात्र यह चीज़ हमारे यहाँ बाईस हजार दो सौ बीस रुपये में मिल जाएगी जी सर हाँ जी सर हमारे यहाँ फिटनेस के लिए आपके स्वास्थ्य लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है सबसे पहले हम आपको आपके ट्रैनिंग के लिए एक ट्रैनर मुहैया कराते हैं जो पूर्ण रूप से आपके ऊपर ध्यान रखेगा एवं हम सर हम आपके भोजन पानी के लिए भी अपने यहाँ की एक डायटीशियन को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लगाएंगे ताकि वो आपके भोजन का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकें सर हमारे पास बहुत वैरायटी की इक्विपमेंट हैं आप जब हमारे जिम में आएंगे तो आपको खुद ही उस समय पता चल जाएगा जी सर हमारे यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग इक्विपमेंट मिलेंगे जब आप हमारे यहाँ हमारे कैम्प में आएंगे तो आपको आपके ट्रैनर के द्वारा यह बताया जाएगा कि आपको पहले किस प्रकार की ट्रैनिंग दी जानी चाहिए जी सर वैसे तो हम आपको यहाँ सारी फैसिलिटी अपने यहाँ एक पर्सनल ट्रैनर की तरह ही देते हैं परंतु अगर से आपको खुद ही पर्सनल ट्रैनर चाहिए तो उसके लिए भी हमारे यहाँ सुविधा है उसके लिए सर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा सर चार महीने के लिए आपको एक पर्सनल ट्रैनर का आठ हजार छः सौ रुपये चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जी सर हमारे जिम के नीचे ही हमारी एक इन सब की प्रोडक्ट्स की दुकान है आप वहाँ से सारी चीजें खरीद सकते हैं लेकिन सर आपको उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा सर आपको इस तरीके से किसी भी प्रोटीन का सेवन करने के लिए हमारे यहाँ के डायटीशियन आज्ञा नहीं देंगे पहले आप आएंगे उसके बाद ही हमारे यहाँ के डायटीशियन आपका मेजरमेंट करके आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके की प्रोटीन लेनी है सर आप चाहें तो अपना नाम बता सकते हैं अपनी जगह का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें और आप कल हमारे यहाँ आ सकते हैं जी सर जी सर यह सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन और टोटल बिल सर हम आपके इसी नंबर पर अभी ये व्हाट्सएप कर देते हैं आप हमारे यहाँ आते रहिएगा एवं अपने दोस्तों को भी हमारे जिम के बारे में बताएगा सर धन्यवाद